हलो मैम मैम नमस्कार मैम ऐसा है हमको टॉयलेट यूज़ करना है अरे हमको पेट दर्द कर रहा है दूसरा दिक्कत है अरे हमको यूज़ कर लेने दी दीजिए अब पर्सनल कहाँ है पर्सनल तो हाँ तो पैसे पड़ेंगे तो दे देंगे पैसे वैसे दे देंगे हमको दिक्कत है नहीं तो नहीं कहते यूज़ कर लेने दीजिए कितने पैसे पड़ेंगे ज़्यादा हो तो हाँ दस रुपए पड़ेंगे तो ठीक है पैसे हम दे देंगे और मेरे पेट में दर्द हो रही है और थोड़ा हाँ पेट खराब है हाँ मेरा पेट खराब है इसीलिए मैम यूज़ कर लेने दीजिए ठीक है पै तो पैसे पेमेंट कर दें कि आपको डायरेक्ट दे दें ठीक ठीक हाँ ई हाँ यूज़ ठीक है टॉयलेट हाँ टॉयलेट बहुत तेज़ लगी है बताना हमको ठीक है हाँ टॉयलेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि पेट में दर्द होने लगी है बहुत तेज़

ठीक हाँ हाँ तो अभी यहाँ हैं तो अब हम बाहर कहाँ करने जाएं टॉयलेट महिलाएँ हैं अगर पुरुष होते तो बाहर चले जाते कहीं चले जाते और महिलाएँ हैं तो हम बाहर कहाँ जा सकते हैं इधर उधर हाँ वहाँ इधर उधर खुला कहाँ जा सकते हैं यही सोचते हैं कि यहीं यूज़ आपके टॉयलेट यूज़ कर लें ठीक है पैसे दे देंगे देखिए कुछ चलो ठीक है आयँ नमस्कार